शिक्षा एक ऐसी चीज है जितनी पढ़ाई किया जाए उतना ही बहुत ही अच्छा है शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं होता है शिक्षा एक ऐसी विद्या है जिसके लिए दुनिया मरता है जितनी पढ़ाई करेगी अच्छी विद्यार्थी के लिए उतना ही अच्छा होगा विद्यार्थी जितना पढ़ेगा मेरा देश उतना बढ़ेगा और पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जे स्कूली क्या कहीं से भी पढ़े और शिक्षा ज्ञान प्राप्त होता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है और हमारा देश आगे बढ़ता है इस पढ़ाई को इतना आगे बढ़ाना चाहिए कि बच्चा को भविष्य अंधकार से एकदम उजाला में आ जाए और पता चले कि हमारे देश में भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान एक से एक है इसलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है शिक्षा बहुत ही जरूरी है और इस शिक्षा को कभी भी पीछा नहीं छोड़ना चाहिए इस शिक्षा की ऊपर शिक्षा बहुत ही सुंदर शब्द है और इसको ग्रहण करने से बहुत ही स्वभाविक चीज है जो हमें पता लगता है बहुत सारा बात पता लगता है और हमारा देश की तरक्की होती है हमारी तरक्की होती है हमारे परिवार का तरक्की होता है कुल हमारा देश जो है सो आगे बढ़ता है तो शिक्षा से बढ़के यानी की माने तो कुछ भी नहीं है और जो व्यावसायिक जीवन है तो वगैर शिक्षा के व्यवसायिक जीवन ही नहीं है यदि व्यावसाय भी करते हैं तो उसके लिए शिक्षा और उपस्थित होना चाहिए उपस्थित रहना चाहिए शिक्षा जो है व्यावसाय हो कुछ भी हो गृहस्थी हो किसानी हो कोई सा भी कर्ज हो उसमें शिक्षा की जरूरी है व्यावसाय भी जरूरी है व्यावसाय यदि आदमी करता है तो उसके लिए अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है पर शिक्षा सबसे उत्तम चीज है और उसको करना चाहिए पढ़ाई करने में बहुत ही नॉलेज लगता है उस नॉलेज को विद्यार्थी अपना लगा के पढ़ाई करता है इसलिए उस उ भविष्य है शिक्षा एक भविष्य जो कभी कोई ले नहीं सकता है शिक्षा के बिना पूरा जिन्दगी अधूरा है इसलिए सर्वप्रथम हम लोग शिक्षा को देते हैं और व्यवसाय भी जरूरी है जिसको व्यवसाय करना चाहिए व्यवसाय के से भी मेरा जो है देश का उन्नति है तो इसमें दोनों ही जरूरी है बशर्ते शिक्षा सवपर्थम है उसके बाद व्यवसाय भी है व्यवसाय को भी लोग कमजोर ना समझें व्यवसाय व्यवसाय है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो व्यवसाय व्यवसाय है व्यवसाय के लिए तो पूरी दुनिया मरता है तो व्यवसाय की दुनिया भी पढ़ा लिखा होना चाहिए जैसे व्यवसाय करेगी वैसी आदमी को आमदनी होगी तो व्यवसाय भी अच्छी चीज है और शिक्षा भी अच्छी चीज है तो दोनों में अंतर इतना ही है कि शिक्षा है तो व्यवसाय भी है तो शिक्षा रहेगी तो व्यवसाय करने में मज़ा आएगा शिक्षा नहीं है तो व्यवसाय करने में बहुत सारा प्रोब्लम होता है घाटा लाभ शिक्षा के आधार पे अच्छा होता है जो कोई घाटा लाभ की बात नहीं होती दिमाग चलता है हमारा कलम है हमारी ताकत है जिससे हमें दिमाग लगाते हैं कि ये काम करेंगे तो अच्छी बात है तो शिक्षा ही सब कुछ है और शिक्षा के बाद ही व्यवसाय यदि शिक्षा है तो व्यवसाय कर सकते हैं